हेलो हँ हम कारके ड्राइवर छियै हम हँ हम नेपाल जाइ लए हम आयल छी अइ दुआरे हँ नेपालके रोड हमरा बताबु अहाँ जे केना छै कोनो हँ

हँ पर कहीं बदमास गुण्डा कहीं रोडमे बदमास गुण्डाके सिकाइत नहि ने छै

तऽ रेस्ट रेस्ट हाउस आरमे रेस्ट हाउस आरमे हमसब टीकि सकै छियै नहि ने अच्छा तऽ हमरा कहैके माने जे हम सब दू दिन हमरा दू दिन तीन दिन हमरा समय लागत तब वहाँसँ हम अपन घुमि फिरिकऽ हम आबि सकै छियै हँ हँ हूँ गाड़ी कहीं रोड गाड़ी कहीं रोडपर लगा देबै तऽ कोनो हरकत नहि ने हमरा सबके हेतै सएह सरकारके सुरक्षा रहै छै ओइ सबमे सएह तऽ हमरा कहैके माने जे भोजन भातके व्यवस्था वहाँ ठीकसँ रहै छै

हँ हूँ तऽ कहलहुँ जे हमसब अगर जे निकलियै फिल्डमे तऽ कोनो हमरा सबके दिक्कत नहि ने होयत धर्म स्थान सब धर्म स्थान सबमे हमसब रुकिकऽ ठहरिकऽ हमसब दर्शनकऽ सकै छियै अच्छा फल फूल बिहारसँ सस्ता मिलै छै वहाँ कि महगा मिलै छै अच्छा तब हमसब चाहै छी जे वहाँ चलिकऽ कनियें घुमि फिरि कऽ हमसब चलि आबौं नहि ठीक छै तऽ हमसब प्रयास करै छी जे हमसब फिल्डमे जाकऽ हमसब घुमि फिरिकऽ दु चारि दिनमे हमसब वापस चलि आयब ठीक छै ठण्डा ठण्डा ठण्डा वहाँ पड़ै छै बहुत की कम तैओ चादर आर तऽ लऽ कऽ जाइ पड़तै ने चा चादर आर लऽ कऽ हम उहाँ पहुँचबै ने ठीक छै तऽ देखियौ हमसब प्रयास करै छी जे फिल्डमे जाकऽ टहलि बुलिकऽ हमसब चलि आयब

कटि गेल है हँ कटि गेल